جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اتّر پردیش کافی بڑا ہے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں لوگوں کا کھانا پان بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اگر ہم ایک مقام پہ ہوں تو وہاں پہ لوگ الگ طرح کی چیز کھاتے ہیں اگر ہم کسی دوسرے مقام پہ جائیں تو وہاں وہاں اُن کی کچھ اسپیشل الگ چیز ہوتی ہے ایسے ہی ہم جب بات کرتے ہیں جیسے لکھنؤ کی تو وہاں ٹنڈے کباب کافی مشہور ہے لکھنؤ میں ایسے ہی جب ہم وہاں مُراد آباد میں آ جائیں تو مُراد آباد مُراد آبادی بریانی کافی مشہور ہے لوگوں میں لوگوں کو کافی پسند آتی ہے اور ایسے ہی اگر ہم آگرہ میں چلے جائیں تو آگرہ میں پیٹھے کافی مشہور ہو جاتے ہیں